योगक अभ्याससँ शारीरिक आरोग्यता मानसिक शान्ति आत्मिक उन्नति आध्यात्मिक विकास आदि बौद्धिक चेतनाके लाभ प्राप्त होइत अछि योगाभ्यास धर्म योग आध्यात्मिक समाजसेवा शिक्षा लोक कल्याण आदि क्षेत्रमे समान रूपसँ गतिमान अछि